دہلی میں بہت سے مفتلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہ سارے لوگ بہت مل جل کے رہتے ہیں پرنتو اس میں بہت انتر ہے اور وہ انتر آپ کو صاف دکھ جاتا ہے جیسے کہ پہننے اوڑھنے میں جیسے ہندوازم میں ہندو کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ساڑی پہنتی ہیں اور جو مسلم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر برکھا پہنتی ہیں برکھا یا سوٹ اور آپ کو کھانے پینے میں بھی بہت انتر ملتا ہے اور آپ کو ان کے بھگوانوں میں بھی پھر ان کی بلیف رلیجن میں بھی بہت انتر ملتا ہے جیسے کہ جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اور وہ اسی کو اسی کو انہیں کے لیے پریئرس کرتے ہیں اور ہندوازم میں بھی ہندوازم میں بہت سارے بھگوان ہوتے ہیں ہر ان ہر لوگ جو اس میں ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بھگوانوں میں بلیو کرتے ہیں جیسے کوئی شیو جی کو مانتا ہے تو کوئی کرشن جی کو مانتا ہے اور کوئی گنیش جی کو مانتا ہے اور اگر کوئی کرشچن ہے تو وہ جیزز جی کو مانتا ہے اور وہ جیزز جی کی پریئر کرتے ہیں لیکن یہ سارے لوگ بہت ہی مل جل کر رہتے ہیں اور ان کی کلچر ایکٹوٹیز میں بھی بہت ہی بہت انتر ہوتا ہے جیسے کہ کوئی تیج تہوار ہے تو جیسے مسلموں میں عید ہوتی ہے بکرا عید ہوتی ہے ہندوازم میں بھی بہت سارے تہوار ہوتے ہیں دیوالی ہوتی ہے ہولی ہوتی ہے اور کرشن کرشنوں میں جیسے کہ کرسمس ڈے ہوتا ہے ایسے ہی انہوں میں بہت ہی انتر ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی سوسائٹی میں مل جل کر رہتے ہیں